टे नवंबर ॿ हज़ार सोरहं सत्रहं अक्टूबर उणिवीह सौ पंजासी हिकु ऑगस्ट उणिवीह सौ छियासी टेवीह सत उणिवीह सौ छियासी टे सत ॿ हज़ार पंद्रहं